हमर बचपन प्रायः जे छै से गाँवमे बितल हम शुरुसँ जे छै से जकरा अहाँ सहमिलु कहिऔ बचपन हमर जे छै से सङ्गी साथीकेँ बीच मित्रवत जे छै से बेसी रहल मित्र सभ मिलकेँ हम बेसी जे छै से खेल पसन्द करै छलहुँ आओर ओकर परिणाम छलै जे सङ्गमे जे खेल औऱ व्यायाम करायल जाइ छलै ताहिमे हमसब जे छै से एकटा शाखाकेँ रुपमे भाग लै छलहुँ आ ओहि शाखा से संस्कारित भऽ आइ तक जीवनमे जे छै से ओहि संस्कारके जे छै से बढ़बैत रहलियै चाहे ओ शिक्षाकेँ स्तर होए चाहे ओ स्वास्थ्यके स्तर होए चाहे सामाजिक स्तर हुए ओहिमे एकर जे छै से बहुत बेसी प्रभाव रहलै अपन जीवन जे छै ओहि शाखासँ जे संस्कारिक छल ओहिकेँ तहत जे छै से सामाजिक कार्यमे जे छै से बेसी रुचि जे छै से रहल खास कए कऽ गाँवमे रहलाक कारण जे छै से हमसब स्वस्थ्य बेसी छलियै कबड्डी बेसी खेलाइ छलियै जे छै से गिद्ध गुरकान सेहो बेसी खेलाइ छलियै तऽ ई सभ एखनो जे छै हम अपन विद्यालयमे जे छै से पीटीकेँ रूपमे यानि एक्सरसाइजकेँ रुपमे ओकरा अपना बच्चाकेँ बीचमे जे चाही से प्रदर्शन करै छी आ ओ सभ ओकरा बेसी लाइक करै छै जाहिसँ ओकर स्वास्थ्य एवंकेँ लिए शारीरिक विकास छै ओ हमरा विद्यालयमे जे छै से प्रायः आओर टीचर कऽअतिरिक्त हम जे छै से खुद जे छै पार्टिसिपेट कऽकऽओकर शरीरोइक मेंविकासमे जे छै से भाग लेइ छी